कुस समय पहले मैंने जूते ख़रीदे थे उसका कलर भी बेकार है और वो चुभते भी हैं उसका नाप भी छोटा है